औ हेल्ल' फ्रेन्द आं नै बेंटलावनो दङ

दाथ' जेबो मावथ'वाखै ओरैनो दंथयो नोंलाय मा खालामदों मानि प्रेक्टिस अ बबेहाय जागोन प्रग्रामआलाय क'क्राझार अ माब्ला जागोन

अ सिंगारफोर फैगोन नामा

सोरखौथो साबसिन मोनो नोंलाय सिंगारखौलाय

औ बिराजा मोजां मोजां गान खनथारो नामा ए आं एलिसाखौसो मोजां मोनो आङो एलिसाया बिदिनो कलेजफोरनि प्रग्रामाव बिराद मोजां मोजां सं खनो ओमफ्राय आंनि फेभ्रिट सङा जाहैबाय सानस'हायि गोसो नोंहालाय नों मा संखौ मोजांसिन मोनो बिराजनिखौ औ औ एलिसानिखौ आङो सानस'हायि गोसोखौ बिराद मोजां मोनो बिराद माने बिराद इन्ट्रेस्ट खनो बियो औ औ दे